हेल्ल' आदा माबोरै दं अ दा बोरै नोंसोरनिथिं खेथि बाथि मावनायफ्रा दाथ' दैज्लां बोथोर

अ ओं बोथोरफ्रा गैया जोंनिथिंबो नै दासो माने खोथियाआनो गाहाय गाहाय गायनोनो मोनाखै दाबो नोंसोरनिथिं जाम्फै दैफोर दं अ दा बोरै ओमफ्राय मावनायफ्रा दा जोंनावथ' गैला दा गभमेन्ट हासार होयाबानो जाला आरो माव मावब्लाबो बेबायदिनो ट्रेक्टर थुक्तार मोसौथ' गैला औ हासार होनाय माने ट्रेक्टर होनाय हाजिराफ्राबो जि दाम जाबाय बेफोरबायदियैनो माने मावनायफ्रानो बिरात खमायलांबाय आरो जोंनथिंजाय नोंसोरनिथिंसो दा माबायदि जोंनिआवथ' गैला बिरात खमायबाय दा खालि बिदिनो बाहेरा गैला खेथि बाथि माने मैगं थाइगंफोरखौबो मावला बिरात खमायलांबाय जोंनिथिं दा माने बिरात खम माने मानसिफोरानो माने मावनाया बिरात खमायलांबाय आरो जोंनिथिं दा माने ओरैनो इजि मोननाय माने दस्रा खामानिफ्रावसो इंगेज जाजोब्बाय आरो खेथि मावग्रायानो गैला जोंनाव बिरात खमायबाय दा बेनोथ' नोंसिनिथिंबो होमबा आदामोननिथिंबो बेबादिनो जाजोब्बाय नामा

अ अ औ दे होनबा आदा मोजां बा अ दे अ